जय झूलेलाल असांजी तरक़ीबियूं ऐं तकनिकियूं ऐं अहिड़ी खोड़ व्यंजननि में आहिनि जो असांजी ॾाढी नानी ॿुधाईंदियूं हुयूं हुननि मां हिकु ॿ अहिड़ियूं आहिनि जो मां पंहिंजी डेलीअ जी लाइफ में यूस कंदी आहियां जीअं त मुंहिंजी ॾाॾीअ चयो हुओ की कोई बि भाॼी ठाहे त पुट हुनखे भुनिॿो सुठे सां जॾहिं त असां भुनंदा आहियूं त ओतिरो में ओतिरो भाॼियुनि जो सवादु वधि में वधि ईंदो आहे ॿी ॻाल्हि अहिड़ी आहे त अॼुकल्ह जी छोकिरियूं सभु कुझु पहिरो खां ई ठाहे थी रखनि भाॼियूं सोए रखनि अटा ठाहे रखनि त हुननि में हुननि जो मेन सवादु निकिरी थो वञे जो बि शइ अटा हुजनि भाॼी हुजनि भाॼियूं अगरि तुरंत वढियऊं मिर्च थ्री जी पेस्ट अगरि तुरंत ठाहियूं त हुननि जी ख़ुशबू ऐं महक डबल हूंदी आहे ऐं उहा भाॼियुनि जो सवादु वधाए छॾींदा आहे ॿी त मुंहिंजी नानीअ हिकु ॻाल्हि ॿुधाई हुई की ग्रेवी वारी भाॼियुनि में जेॾीमहिल असां गरम करे ऐं सर्व कंदा आहियूं होॾीमहिल ॿ मलाई या चमिचा कहिड़ी बि भाॼीअ जो सवादु वधाए छॾींदी आहे धन्यवाद